इतिहासांत वेग वेगऴे विशय घडिल्ले आसात तातुंतलो एक म्हणजे भगत सिंह हांणी हांणी जेन्ना एकवीस वर्सांचेर ते शहीद जाले एकवीस वर्सां म्हणना फुडें तरी ते तरणाटे आशिल्ले एक ल्हान भुरगे आशिल्ले तांची मनस्थिती कशी आसतली काय तांचें चिंतप कशें आसतलें काय खंयच्याय एकवीस वर्साच्या भुरग्याक जर आमी विचारलें जर तुमी देशा खातीर कितें करतले वेग वेगळे रितीन वेग वेगळे रितीन आपले विचार मांडटात मात देशा खातीर प्राण वगडावप वा प्राण दिवप एक व्हडलें एक व्हडलो विशय जावन आसा आनी हो एकवीस वर्सांचो भुरगो जेन्ना शहीद जालो तेन्ना तेन्ना तांचे विचार कितें आसतले काय हें चितून अजाप दिसता कारण तांकां जें शिक्षण मेळिल्लें वा तांची जी परिस्थिती आशिल्ली ती आमच्या काळाकून कितली वेगळी आशिल्ली आयज आमी आमच्या देशांत कितलेशेच नग ना वा कितें कितें वायट घडटा हाचेर चड फॉकस करता मात देशांत कितें आसा वा कितें ना ताचेर आमी ताचेर उपाय सोदपाक बसनात हेंय एक कारण जाल्लें आसा मात अशेच विचार जर भगत सिंह हांणीं हांचे कडेन आशिल्ले वा तांणीं म्हणिल्लें की हांव कित्याक शहीद जावंचो वा हांव कित्याक म्हजी म्हजी जीण वगडावची देशा खातीर जाल्यार आमकां आज मुक्त मुक्ती मेळटली आशिल्ली काय काय ब्रिटीश आमचेर अजून राज्य करतले आशिल्ले काय अशे विचार मनांत येता